मां मोबाईल जे बारे में कुझु नेगेटिव ॻाल्हियूं ॿुधायन थो चाहियां मोबाईल हिकु एडेक्शन आहे जीअं त माण्हूं सॼो ॾींहुं इंस्टाग्राम रील जे पुठियां पइजी विया आहिनि माण्हू मंदिर में थो वञे मंदिर जो दर्शन नथा कनि सिर्फ़ फोटोग्राफी था कनि भॻवान सां मिलन नथा वञनि फोटो कढण था वञनि ॿार ॾिसो त ॿार बि हुनमें पिया आहिनि त जिन ॿार रोटी पाणी खाइण नथा सॼो ॾींहुं मोबाईल मोबाईल करे वेठा आहिनि पढाई कनि नथा अॼुकल्ह जो ज़मानो ईअं थी वियो आहे मोबाईल जे बग़ैरु कुझु आहे न पर मोबाईल त अडेक्शन आहे मोबाईल जा जेतिरा फ़ाइदा आहिनि त उनखां वधीक नुकसान बि आहिनि